मां पंहिंजे राज्य खां ॿाहिरि वियो आहियां पर मां पंहिंजे देश खां ॿाहिरि न वियो आहियां मां पंहिंजे राज्य खां ॿाहिरि छत्तीसगढ़ वियो आहियां यू पी वियो आहियां राजस्थान वियो आहियां गुजरात वियो आहियां तंहिंमां मूंखे सभिनि खां सुठो गुजरात लॻो छोकि गुजरात मां वियो हुयुमि इलाज लाइ उते मां इलाज लाइ वियुमि छा त उते इस्पतालि आहे ऐं उतां जे डॉक्टरनि जो रवैयो आहे मानो उते असां पंहिंजे कंहिं बि मरीज खे वठी वञूं था पिया त असां पूरी तरह संतुष्ट रहूं था उते असांजे भाई चिंता न आहे हिकदमि सटीक इलाजु आहे उते माने डॉक्टर हिकदमि जवाबदार आहिनि कंहिं प्रकार सां काई लापरवाही न कंदा आहिनि ॾाढी वॾी इस्पतालि ठहियल आहे पूरे देश विदेश जी सुविधाऊं उते ॾिनल आहिनि हरहिक सविधा उते उपलब्ध आहे अहिड़ो कोइ इलाजु न आहे जेको उते न थींदो हुजे तमामु सुठी इस्पतालि आहे अने एशिया जी नंबर वन हॉस्पिटल आहे ईअं उते चवंदा आहिनि ऐं डाक्टर छा त उते डाक्टरनि जो रवैयो आहे तव्हां काई शइ उन्हनि खां पुछो त तव्हां खे शुड़ब न ॾींदव प्यार सां वेही करे सम्झाईंदव पूरी ॻाल्हि तव्हां खे ॿुधाईंदव तव्हां खे संतुष्ट कंदव तव्हां खे भउ न थींदुव कंहिं बि प्रकार जो कि तव्हां खे केतिरी बि वॾी बीमारी हुजे हरहिक शइ जो उते इलाजु आहे भाई तमामु सुठी इस्पतालि आहे ऐं केंसर स्पेशलिस्ट उते वेठा आहिनि हिक खां हिकु स्पेशलिस्ट वेठा आहिनि कंहिं बि प्रकार जो कोइ बि भउ नाहे मां त चवंदुमि कॾहिं बि कंहिं खे वञिणो हुजे इलाज लाइ त सदाईं अहमदाबाद वञे अहमदाबाद हिकु नंबर जॻहि आहे असांजे इंडिया में हिक खां हिकु माण्हूं परियां परियां माण्हू उते पहुचनि था जंहिंखे जिते इलाजु न थो मिले घुमी फिरी वापसि उते पहुची था वञनि पिया ऐं छा त ख़ुशि थी था वञनि संतुष्ट थी था वञनि भाई असांखे हिते हिकु नंबर इलाजु मिलियो आहे